औ आङो आखिखांबाय आङो बिदिनो गोबां सावगारिफोर आखियो जेराव मिथिंगायारि सावगारिफोर आरो बेजों लोगोसे माखासे बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारि खैफोदनि सावगारिफोर आखिनो मोजां मोनो नाथाय बेजों लोगोसे आंनि आखिनायफोरा बांद्राय पारफेक्तलि जाया अब्लाबो आङो आंनि रोंगौथिखौ माखासे एसे रोंगौथिफोर थानायखौ फोरमायनो नागिरो आरो बेबायदिनो इयुनाव जोङो मिथिनो मोनो जे मिथिंगायारि खैफोद बायदिफोरा इयुननि थाखाय जानो हाथाव खैफोद होननानै बेनो आंनि बुंनांगौआ